बारा गोबाव थांनाङा हेलौ आङो राजिब एक्टर बुंदोंलै नोंनि नोंनि मिसकल नुना हरफिनदों आं नोंथाङा सोर बबेनि नोंथाङा आंनि सिनेमाखौ खोब मोजां मोनो नङासै आच्चा आच्चा आच्चा आंनाव माबा मिथिनो लुबैनानै सोंहर फन बुदोंमोन नामा

आच्चा आच्चा आच्चा आच्चा आच्चा आच्चा बेनिफ्राइ माबा बुंबावनो नोंथाङा आंनाथ' सावथुना मोननै फैबावगासिनो दङ दा बावैसोनो नुजागोन बेबो

आच्चा आच्चा दे नोंथांमोननि लुबैनायावनो जोंनि गोजोन्नाय आरो जोंबो बिखौनो नाजाबाय थागोन आच्चा आच्चा गोजोन्नाय थाबाय आरोबाव बेथ' जाबाय थागोन आंना खामानियानो बेनो नोंथांमोननि अननाय मोनबानो जालांबाय थागोन खोब खोब मोजां खोथा आरोबाव माबा सोंबावनो लुबैयो माने आंहा बुहुद माने फेन्सफोर दंथ' बे फेन्स बिथांमोनहा सोरबा सोरबा बिदिनो आंबो एक्टर जानो लुबैदों आंबो माबा मोनसे रल लानो लुगैदों होननानै बुहुद सोंहरो दा दा नोंथाङाबो लुबैयो नामा आच्चा आच्चा होमबा नोंथाङा नोंथांनि माने पासपर्टजों लोगोसे फुल फुल फट' ओमफ्राय आरो फिसा बिदिनो दुइ मिनिटसोनि भिदिअ खालामनानै आंनो फाथायहर आं बिखौ प्रदिउचारफोरनो दिन्थिगोन आरोखि खोब मोजां खोथा दे हो दोनथ'बाय दोनथ'बाय औ